جی ہاں آپ نے ایسے کئی سرکاری اسکیمز کا ذکر کیا ہے جو ناسک ضلع میں سماجی بہبود اور ترقیاتی پروگرام اور اقدامات کو فروغ دیتی ہے کچھ ایسی اہم اسکیمز میں شامل ہیں نمبر ون پردھان منتری شرم یہ پینشن یوجنا ہے جو کام کرنے والے افراد کے لیے ہے تاکہ وہ عمر کے بعد بھی مالی حمایت حاصل کر سکے سیکنڈ اندرا گاندھی نیشنل ڈزائبلٹی پینشن اسکیم اس اسکیم کے تحت غیر قابل تشہیر افراد کو ماہانہ پینشن دی جاتی ہے تاکہ وہ معاشی مدد حاصل کر سکیں تھرڈ مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلومنٹ گارنٹی ایکٹ یہ ایک کام کا مواقع فراہم کرنے والی اسکیم ہے جو دیہاتی علاقوں میں روزگار کے اختیار کو بڑھانے کے لیے بنائی گئی ہے یہ تعداد صرف ہے بہت ساری اور بھی سرکاری اسکیمز اور پروگ پروگرامات ہیں جو ضلع ناسک کے لوگوں کی معاشرتی بہبود اور ترقی میں مدد فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں